एहि इलाकामे बेर बेर देखाई बला चिरिया अछि बगुला तेकर बाद एकटा सिल्ली अबैया हमरा सबके जे जखन तखन ओहो देखैत रहैए आओर बिभिन्न तरहक समय अनुसारे चिरै सब जे छै से अबैत रहत गिद्ध गिद्ध एकटा गिद्ध बलचर अछि जे ओ हमरा सब क्षेत्रमे देखैत रहैए कचबचिया अछि एहि क्षेत्रक एकटा बिशेष चिरैया जे अहि क्षेत्रक छी इएह सब देखैत रहैए